म्हाजो आवडटो पदार्थ म्हज्या आवयन केल्लो घरांतलो साकरभात जेन्ना आमच्या घरांत कितेंय देवाचो कार्य आसता तेन्ना म्हाजी आवय आमगेर साकरभात करता ती त्या साकरभाताक जेन्ना रंग घालता रंग पळोवन म्हाका तो केन्ना काय वचून खावं सो दिसता सामकी रूच येता जेन्ना तुपाचो वास नाकान पडटा तेन्ना म्हाजे कडेन कशें रावपाक जायना आनी केन्ना कांय वचोन खावं शें जाता जेन्ना साकरभात रेडी जाता तेतूंत काजुच्यो बियो घालता साकरभाताचो वास आख्ख्या घरा जाता म्हाज्यो भयणी आनी घरांतलीं सगळीं जाणां मेळोन एकठांय जावन तो साकरभात रुचीन खाता इतल्या बरो साकरभात खंयच म्हाका खावपाक मेळची ना जसो म्हाजो म्हाजी आवय साकरभात करता